ॿारनि जूं नातलु जूं छुटियूं शुरु थी वियूं ऐं ॿारनि असांखे चयो की मम्मी पप्पा असांखे घुमणु वठी हलो असां मिली करे फैसलो कयोसीं की असां शिमला मनाली घुमणु वेंदासीं हीअ ॿुधी ॿार ॾाढो ख़ुशि थिया असां अठी अप्रैल जो निकिरण जो फैसलो कयोसीं असांजी ट्रेन बॉम्बे सैंटर खां हुई असां अ मंझंनि जी ट्रेन हुई ऐं असां उते ट्रेन में ॿारनि हाउज़ी लूडो सांप सीड़ी अंताक्षरी हीअ सभु गेमियूं खेॾियूं मां ॿारनि लाइ मंझंदि जी मानी ठाहे वई हुयसि ऐं ॾाढो ॿारनि खे मज़ो अची वियो पेट भरे खाधो ऐं असां मंझंदि खां पोइ आराम कयोसीं ॿिए ॾींहं ते असां चंडीगढ़ स्टेशन ते लथासीं ऐं उतां लाइ शिमला लाइ रवानो थियासीं उतां शिमला लाइ रवन रवानो थियासीं उनखां पोइ शिमला जे रोड ते असांखे मन मोहिंदड़ नज़ारा ॾिसी ॾाढो सुक़ुन मिलियो सुठा सुठा गाना ॿुधंदे ॿुधंदे असां शिमला वारी होटल में पहुतासीं शिमला जे वातावरण ऐं उतां जी थदि असांखे ॾाढी सुठी लॻी ऐं उतांजे राति जो रहण खां पोइ होटल में राति जो रहण खां पोइ असां ॿिए ॾींहुं ते टे ॾींहुं ते असां कुफरी कुफरीअ लाइ रवाना थियासीं कुफरीअ लाइ रवाना थिया ते त उते ॿारनि लाइ थीम पार्क हुयो उते ॿारनि ॾाढो मज़ो कयो उतांजा चीकला झूला अलॻि अलॻि तरीक़े जा हुया जंहिंमें ॿारनि खे ॾाढो मज़ो पियो अचे शिमला जे मॉल रोड असां शाम जो वियासीं ऐं उते अ सिज ढलॼण जा ॾाढा सुठा सुठा फ़ोटोस वीडियोस सभु असां कढियासीं ऐं ॾाढो हुते माहौल ॾाढो थदिकारु हुई ॿारनि खे ॾाढी थदि लॻे पई असां फटाफट पंहिंजे कमरे में होटल जे कमरे में वापसि अची वियासीं चौथे ॾींहुं असां मनिकरण गुरुद्वारा साहिबु लाइ रवाना थियासीं असां जीअं ई मणिकरण गुरुद्वारा साहिबु लाइ पहुतासीं उतांजो आबहवा एॾी वणंदड़ एॾी वणंदड़ हदि खां ॿाहिरि मन खे हिकु तसली पई मिले के इन वातावरण में कुझु त एरी क़शिश हुई जो असां सभिनी खे ख़िच लॻी पई हुई की असां हिते गुरुद्वारे में अंदर वञूं जीअं ई अंदर वियासीं त ॾाढो सुठो लॻो असां सभिनी माइटनि खे वीडियो कॉलिंग करे अ वीडियो कॉलिंग करे असां उन्हनि खे दर्शन करायोसीं मणिकरण गुरुद्वारा साहिबु जो हिकु इहा ख़ासियत आहे की हुते पाणीअ जी नंदी वहंदी आहे त उते पासे में गुरू बाबा अ गरम पाणी जा चशमा ठाहियां आहिनि पंहिंजे हथनि सां उते रोटियूं ठाहियूं अथऊं त मनिकरण गुरुद्वारा साहिबु में जेको बि लंगर ठहींदो आहे उहो उन ई गरम पाणीअ चशमनि में लंगर ठहींदो आहे ऐं सभिनी खे इहो प्रशाद ॾाढो सुठो लॻयो ऐं सभिनी पेट भरे प्रशाद खाधो मनिकरण गुरुद्वारा साहिबु जो लंगर में उअं बि ॾाढो मज़ो ईंदो आहे इनखां पोइ असां सभु होटल लाइ रवाना थियासीं पंजे ॾींहुं असां सभु मनाली पहुतासीं ऐं मनाली में हिडिंबा टैंपल मनाली जो झूने में झूनो शानदारु वॾे में वॾो हिडिंबा टैंपल आहे उन मंदिर में असां अ देवीअ जो दर्शन कयोसीं ऐं उतां जा मशहूरु खाधा खाधासीं ऐं उतांजो मन मोहिंदड़ु कपिड़ा ऐं उननि जा रीती रिवाजनि वारा असां कपिड़ा पाए करे फ़ोटोस कढ़ायासीं ऐं तंहिंखां पोइ असां मॉल रोड घुमणु वियासीं शाम जो घुमी फिरी असां वापसि होटल पहुतासीं छहे ॾींहुं असां सोलन वैली वियासीं सोलन वैलीअ लाइ असां जीअं ई अ अ टैम्पो में वियासीं त उतां जा पहाड़ ॾिसी ॾाढो मनमोहिन पिया असांखे ईअं पियो लॻे जनत आहे त इते ई आहे ॾिसी ॾिसी असां मज़ा कंदा गाना गाईंदा अंताक्षरियूं कंदा ॾाढा सुठा नज़ारा ॾिसी असां अॻियां हलियासीं उनखां पोइ असांखे अटल टनल मिली उतां जो अटल टनल यानी गुफ़ा सभिनि खां वॾे में वॾी दुनिया जी गुफ़ा आहे हूअ शानदार गुफ़ा अटल टनल उनखे असां जीअं ई क्रॉस कयोसीं त असांखे सोलन वैली मिली उते क्रॉस करण सां ई बर्फ़ जूं वादियूं ॾिसणु आयूं बर्फ़ जूं वादियूं ॾिसी असां त पागल थी वियासीं ॾाढो सुकून पियो मिले के बर्फ़ बर्फ़ बर्फ़ ॾाढो वॾा वॾा बर्फ़ जा पहाड़ सॼा पहाड़ बर्फ़ सां ढकियलु हुया ऐं ॾाढो मज़ेदार हुया उतां जा नज़ारा कुझु अलॻि ई हुया जेके हिते कॾहिं बि असां ॾिसी न सघंदासीं उतां जी थदिकारु ॾाढी वणे पई बिना डस्ट जे उतां जी थदिकारु हुई ॾाढी मनमोहक हुई ऐं ॿार बर्फ़ ॾिसी ॾाढो मस्ताना थी विया असां ॿारनि सां गॾु ॿार थी करे बर्फ़ में ॿारनि सां गॾु इहो बर्फ़ जा गोला ठाहे करे हिक ॿिए खे हयांसीं ऐं असां हिक ॿिए खे मस्ती करे उतां जो मौसम जो लुफ़्त उथायोसीं ऐं इनखां पोइ असां ॾाढो थकिजी पियासीं थकिजी हारी करे असां वापसि होटल में पहुतासी होटल में पहुंचण सां असां आरामु कयोसीं ॿिए ॾींहुं असां वापसि चंडीगढ़ अ लाइ रवाना थियासीं असांजो सफ़र ईअं ई पूरो थियो असां ट्रेन में पो वेठासीं ऐं उनखां पोइ ॿिए ॾींहं ते असां बॉम्बे सैंटर वापसि पहुतासीं धन्यवाद